हाँ बो हाँ कूलर बेच रहे हैं जितना भी कंपनी है सारे कंपनी का हम रखे हुए हैं चालीस हजार पच्चीस हजार सात हजार जो जैसा आपको चाहिए ओ सब मिल जाएगा मेरे यहाँ नहीं नहीं आपको अच्छा कीमत में कर देंगे और जो उसका फूल ग्रेंटी भी लेंगे अच्छा से सब कूलर है मेरे पास जो कंपनी का कहिएगा वो सब रखे बिल्कुल सही बात है जी जी सब कंपनी का बोले तो जो कंपनी का आपको चाहिए न आप तो पहले अपना में डिसाइड कर लीजिए कौन सा कंपनी का लेना है ऊ सब कंपनी का मेरे पास है

हाँ पचहत्तर लीटर का है हाँ है ऊ उसी में पचास साठ का पड़ेगा पचास हजार का साठ हजार का जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा ठीक है आइए देखिए हमारे पास सब बिल्कुल ग्रंटी वाला है नहीं वैसा नहीं है कंपनी पर भी डेपेनद करता है आप लीजिए हमारे यहाँ है

नहीं एक ठो का तो दाम तो पड़ जाएगा पचास हजार से ऊपर है सात हजार है पैंसठ हजार का है चालीसो हजार का है तीसो हजार का है सब ढंग का है पचहत्तर लिटर का लिजीएगा

तो आप देख लीजिएगा पसंद कर लीजिएगा तब न एक ठो का दाम है सात हजार एक पचास हजार

हाँ इस सब बिल्कुल अच्छा है ये सब ग्रानटेड मिलेगा ये जो पड़ेगा दो चार महीना में खराब हो जाएगा वो खराब होने वला नहीं है

हाँ ऊ तो कंपनीए का मिलेगा खास करके हम तो खास करके कंपनीए का रखते हैं डुबलिकेट न बहुत लफड़ा रहता है इधर ऑर्डनरी कंपनी सब का रखिए तो कामे न होगा ग्राहक अब बहुत गया है अब सब कंपनी के लेना चाहते है और टिकाऊ माल चाहते हैं

ठीक ये कीमत अच्छा लागतेे मार्केट में आहाँ पता क्या लेबेे कुनु ज़्यादा पैसा नहीं लागते जो रेट छः न ठीक है